कपड़े धोने के लिए हमलोग साबुन सोडा निरमा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में ठण्ड के मौसम में धोते हैं तो पंखे के सहारे सुखाते हैं धूप में धोते हैं घर में सुखाते हैं सबसे बड़ी समस्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पानी का तो पानी को हमलोग कैसे बचाएं किसान भी हैं खेती हो रही है तो पानी नहीं मिल रहा है और बहुत सा जीव हैं पानी के लिए भटक रहे हैं दिन पर दिन लेयर जो नीचे होता जा रहा है इसलिए हमलोग को पानी को भी बचाना है कपड़े भी साफ करना है तो ध्यान में रखते हुए पानी खर्च नहीं करना है वाशिंग मशीन है सभी भाई तो ले नहीं सकते हैं जिसके पास है तो वाशिंग मशीन में अपना उसको धोएं और सुखाएं और जोकि पानी है हो कपड़ा भी धोने के साथ पहनना है और पानी को भी बचत करना है तो हमलोग जो है इसके लिए कम से कम निरमा खर्च करें ताकि झाग नहीं बनेगा उतना तो पानी खर्च नहीं होगा इसी तरह से हमलोग कपड़े सुखाते हैं नहाते हैं हमलोग जोकि पानी बरसात नहीं हो रही है इसलिए पानी का बहुत समस्या बढ़ती जा रही दिन पर दिन हमलोग को पीने के लिए पानी चाहिए अब सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि जो फालतू का लोग समरसेबल लगा रहे हैं और डीमप्लाइड आ रही है चला कर चले जा रहे हैं पानी बहता जा रहा है पानी बहता जा रहा है तो उसमें तो परेशानियां बढ़ जा रही है लेयर नीचे भाग गया कभी कभी हमने देखा है कि कई गाँवों में हैण्डपाइप जो है छोड़ दिया है और उसके बाद में पानी के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं लोग भरने के लिए और दूर से पानी लाने की बहुत परशानियां हो रही हैं इसलिए हमलोग को पानी के लिए कैसे बचाया जाय इसपे भी विचार करना है किसान भाई भी हैं खेती करते हैं तो उनको पानी चाहिए जब पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे सम्पन्न होगी कैसे अनाज शहरों में भेजेंगे हमलोग किसान तो सबका अन्नदाता होते हैं इसलिए उनको परिश्रम करते हैं तो पानी रहेगा तो और परिश्रम करना पड़ेगा पानी रहे नहीं रहेगा तो धान का पैदावार होगा नहीं इसलिए पानी को भी बचाना है और